ह्या प्रश्नाचो जाप दितासतना म्हाका पयली तारीक याद येता म्हणजे पंदरा ऑगस्ट एकोणशें सत्तेचाळ आमच्या देशाचेर इंग्रज राज्य करताले आनी इंग्रजांच्या तावडींतल्यान आमकां ह्या दिसाक स्वतंत्रताय मेळ्ळी आमचे पयले प्रधानमंत्री ह्या तारखेर आमकां संबोधन केल्लें लालकिल्या वयल्यान दिल्लींतल्यान आनी सगल्या देशाक कळ्ळे की आमकां इंग्रजाच्या तावडींतल्यान मुक्ती मेळ्ळा म्हूण दुसरी तारीक म्हाका याद येता ती सव्वीस जानेवारी एकोणशें पन्नास सव्वीस जानेवारी हो आमच्या देशांक रिपब्लीक डे म्हूण सेलेब्रेट केल्लो वता ह्या दिसा गणतंत्र दीवसय बीन म्हणटात ह्या दिसाक भारताचो संविधान लागू जाल्लो आनी आतां त्रेहात्तर वर्शां ह्या इवेंटांतल्या जातात तिसरी तारीक म्हणजे एकोणीस डिसेंबर एकोणशें एकसश्ट ह्या दिसा म्हजो गोवा हो पोर्तुगिजांच्या तावडींतल्यान सुटिल्लो तर पोर्तुगीज आमच्या गोंयांचेर राज्य करताले पण ते पारतंत्रीक आसलेले आनी आमच्या राज्याचेर तेंच्यांनी दोनशां वर्शां वयर राज्य केल्लें आनी ह्या राजवटींक तेंच्यांनी भरपूर आमच्या लोकांचेर सोशण केल्लें आनी तितूंतल्यान आमकां मुक्ती मेळोवपाक भरपूर मुक्ती संघटना जल्मा आयल्ल्यो पण पोर्तुगीज इतले धीट आशिल्ले की ते आमच्या गोंया सोडपा तयार नाशिल्ले म्हणून आमच्या भारत देशाचो सैनिकांनी एक समूह केलो आनी गोंया राज्याचेर हल्लो केलो आनी गोंया राज्याचेर हल्लो करून पोर्तुगिजांक हांगाच्यान हुडकावन लायले तिसरी तारीक म्हणजे एक चवथी तारीक म्हणजे तीस मे एकोणशे सत्त्याएंशी ह्या दिसाक म्हज्या गोंया राज्याक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो पयलीं ताका युनीयन टेरेटरी म्हणून उद्घोशीत करताले पण ह्या दिसा सान ताका प्रोपर राज्याचो दर्जो प्राप्त जालो पांचवी तारीक ही म्हजी जल्मदीस आनी ती आसा अठ्ठावीस ऑक्टोबर एकोणशें पंंच्याएंशी